आ भाइ बहिनके बात एलै भाइ बहिनी जहाँ तक कि एक बचपनसँ मतलब देख रहल छियै कि साथम रहैत छियै आ जादातर छोट बड़ नहि छियै मतलब दू अढ़ाइ सालके बड़ छियै हम अपना भाइसँ आओर हमरा दू सिस्टरो छै तऽ डिफरेन्ट इएह छै कि आब आब जे हमरासँ बड़ छै ओकर दिमाग मऽ हमर दिमागमे काफी डिफरेन्स तऽ रहबे करतै फिर भी आ खेल कूद कऽ बारेमे हम अपन भाइसँ पहिले साझा करै लऽ चाहबै कि हमर भाइ छै जेना हमे पसन्द करै छियै क्रिकेट तकर बादमे कैरम बोर्ड आ ई सभ चीज हम खेलै छियै अच्छा लागै छै खेलैमे तऽ होइत छै कि मतलब अलग अलग होइत छै पसन्द लेकिन ओकराम कि छै कि हमरो ओकरो पसन्द छै क्रिकेट कैरम ओकरो ओएह चीज हमरो पसन्द छै भिन्न एकरामे नहि कहि सकैत छी हम दुनू सेमे चीज छै हँ बस आ अन्तर ई छै आइ काल्हिके डिजिटल जमानामे कनि हम मोबाइल तोबाइल हम कम चलाबै छियै ओ कनि जादे चलबै छै ओकरा कनि कार्टून पसन्द होइत छै हमरा ओतना कार्टून पसन्द नहि होइ छै जेकि उमर भए गेल छै अभी आ बाइसके आसपास हमर उमर भेल छैफिर भी हमरा ओतना कार्टून पसन्द तऽ नहिए छैउमर किएकि भए गेल छै आ लेकिन हमर छोटका भाइ छै ओकरा कार्टून अभी भी पसन्द पड़ै छै ओहो छै कमसँ कम बीस सालके आसपासमे तऽ ओकरा इएह सभ बात छै बस इएह सभ कहब आ सिस्टर तिस्टर कऽ की कहबौ ओकरा ओ सभके हमरा सिमिलरे लागै छै ओकरामे कोनो खास डिफरेन्स नहि लागैत छै दोनो हमरासँ जेकि बड़ छै